جی ہاں میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو کھیل کو اپنا کیرئر سمجھتے ہیں وہ کھلاڑی کوچ منتطم صحافی اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ سب کھیل کے لیے اپنی محبت اور اس میں کامیابی کے لیے اپنی لگن کی وجہ سے اپنے کیرئر میں کامیاب ہیں اس کے علاوہ بہت سے طلبہ اسکولوں میں کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں یہ ان کے لیے صحت مند رہنے تندرست رہنے ٹیم ورک کی مہارتیں سیکھنے اور اپنی کمیونٹی سے جڑنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کھیل طلبہ کو تعلیمی طور پر بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے کیونکہ یہ ان کی خود اعتمادی تنظیمی صلاحیتوں اور وقت کی انتظام کی مہارتوں کو بہتر بنا سکتا ہے مجموعی طور پر کھیل ایک بہت ہی اہم حصہ ہے یہ لوگوں کو ایک ساتھ لا سکتا ہے صحت مند رہنے میں مدد کر سکتا ہے اور کامیابی کی راہ پر لے جا سکتا ہے